हेल्ल' सार ना अ अ सार आङो माबानिफाय हायज्रागुरिनिफ्राय बुंहरदों सार माने आङो माने सार नोंनो मोनसे स्किम माबानि सोमोन्दै सोंहरनो नागिरदोंमोन सार माने आङो स्किम नि इसे इस्थिमेत फोरखौबो हैदोंमोन माने प्रजेक्त बानायनानै हैदोंमोन जोंनि एरिया नि माने ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै माने इन्जिनियार फोरनि बारहोजोबबाय ओमफ्राय माने फाइल आ नोंनाव थाब्थानानै दं सार ओमफ्राय बेनिथाखाय मानि थाखाय दासिमबो जेनेबा बेफोरो एप्रुभ जायाखै मानो प्रसेस आव थाबाय थादों बेखौ माने मोनथिनो लुबैदोंमोन सार

सार अननानै सार अननानै आंनिखौ एसे थाब खालामबा साबसिन जागौमोन माने एसे गोबावबो जाबाय आरो बिराद लेदिं जानानै थागासिन दङ माने खामानिफ्राबो पाब्लिक फ्राबो एसे माने आं थाबायग्रा हिसाबै माने एसे बुंबाय थायो नालाय एसे लामाफोर एबा दालां बेफोरखौ एसे माने बेफोरनि मोनसे स्किम दंमोन हिसाबैसो दुइस' मिटार मोनसे लामानि दंमोन ब्लेक टपिं बेनिफ्राय उल्था खुन्था मोनसे द्रपिं दंमोन स्लिपवे दंमोन सार बेफोरखौ एसे माने नैबे सिजोन आवनो बे सामार सिजोन आवनो सार एसे बिनि सिगां एसे बानायनानै हरोबा माने फाइल खौ बारहोयोबा एसे मोजां जागौमोन सार बेनिखायनो माने एसे एसे प्रब्लेम जाबाय थादों माने खामानि मावनायाव एसे माने खामानि मावख'नो हाया हाया जादों माने सार माने पाब्लिक फोरनि प्रेसार आ माने एसे बारा जादों एसे सार

औ औ जागोन सार एसे थाब एसे थाब खालामबा जागौमोन सार माने एसे माने हाखु दाखु बायदि जाबाय सार बेनि थाखायनो माने खबर खालामनाय जादोंमोन माने सार माने खबर लाया माने थाब्थाबाय थानायनि थाखाय फाइल खौ माने बारहोवाखै दासिमबो बेनिफ्रायनो फैया फैया होनबाय थानायखाय माने गासैबो खामानिया मानि थाखाय द्रप जादों मानि थाखाय स्थप जानानै थादों बेखौ माने मोनथिनो लुबैनायनि थाखाय क'ल खालामनाय जादोंमोन आरोखिना सार

बेयो नोंनिफ्राय नोंनिफ्राय बारबानोथ' जाखासिगोन ना सार औ जागोनना औ सिगनेसार खौथ' होखाजोब्बायना सार ओरैनो औ ओंखायनोथ' होखाजोब्बाय नङा होनबा सार नोंनियाथ' औ ओरैनो ओरैनो सयथासो दंमोन सार सयथासो औ एसे नायनानै ओरै हायज्रायगुरि एरिया हायज्रायगुरि होनो औ दे दे होनबा सार ना